हँ बाजू ओ तऽ ठीके छै व्यवस्था भए जेतै अयबै तऽ हम साफ करबाए देब रूम अहाँके तऽ देखिऔ लोक तऽ ओना चारि टा पाँचटा रूम नहि दै छै चारि पाँच दिन लऽके रूम दै छै किरायापर अहाँ हमर पुराना कस्टमर छियै तऽ अहाँके हम दए देब रूम पाँचो दिन लए तऽ जे छै पाँच सए टका रोजके लाइग जायत

हँ किए तऽ ओना जब महीना लेतियै तऽ किछु तऽ छूट कए देतौ हँ तऽ ताहि दुआरे जे छै ने पाँच दिन लए हम पाँच सए टका रोज लए लेब अहाँके रूममे सब व्यवस्था होयत लाइट यै पंखा लागल यै सब चीज यै गेट लागल यै बिछाबन सब सब यै तऽ अहाँके ओहि लए दिक्कत नहि होयत कोनो रूम खाली करबा देब हम अहाँके गेस्ट अयतै कहिआ ठीक छै तऽ जे छै ने हम देखै छी रूम छै ताला खोलबाके हमसब साफ सफाइ सब करबा देब नहि देखिऔ जब अहाँ पाँच दिन लए छियै तऽ ओहिमे की सुविधा देब महीना दिनके लेतियै तऽ सुविधा दए दैतहुॅं आ पाँच दिनमे की सुविधा देबै ओतना फेर बिजली पानि सबकिछु खर्चा हेतै ने जब आदमी रहतै तऽ हँ नै तऽ हमरा तऽ पानी बिल बिजली बिल एक्स्ट्रा ने अयतै तऽ सबकिछु जोरिएके ने हम लेब हँ ताहि दुआरे अहाँ ओहि लए चिन्ता नहि करू रूम अहाँके भए जाएत साफ सफाइ सबकिछु करबाए देब अहाँके रूम दए देब अहाँके गेस्ट लऽ रूम तैयार रहतै इएह बाद जे छै अपन पाइ अहाँ जे छै पहिने दए दिअ या बादमे दऽ देब तऽ हँ तेॅं दुआरे अहाँके बातपर हम रूम दऽ रहल छी अहाँ निश्चिन्त रहू अहाँके रूम राखल यै ठीक छै राखू